बांकां म्हणल्यार झाडां झाडां फुलां रोवप तर हीं झाडां फुलां रोयतना आमकां खूब काळजी घेवपा पडटा कित्याक म्हूण तीं झाडां बरी जावपाक जाय एक दीस बरें जातलें जाल्यार ताका माती सारें आनी ताका बरी भशेन वयर करपाक जाय हें सगळें आसल्यार तें बाग सुंदर दिसता आनी बाग काम आसा तें पावसाळ्यांत सुरू करपाक जाय कित्याक म्हणल्यार तर झाडांक मेन म्हणल्यार उदक जाय तांकां उदक पावस पडटा तेन्ना मेळटा म्हूण तीं पावसांत बरी जातात म्हणून आमी बागां बागांतली फुलां झाडां तीं आमी पावसाळ्यांत लावपाक जाय